اس علاقے میں اکثر دیکھنے والے پرندے بہت سے ہیں جیسے کبوتر طوطے چڑیاں چیل باز بطخ میں پسند میری پسندیدہ قسم کا پرندہ کبوتر ہے کیونکہ کبوتر مجھے بچپن سے ہی اچھا لگتا ہے کبوتر کی بہت سی قسمیں ہیں جیسے گولا کبوتر کابلی کبوتر لقا کبوتر کالا چندا مسا کلی کبوتر اس میں مجھے لقا کبوتر کی نسل پسندیدہ پسند ہے کیونکہ یہ بالکل سفید ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور اگر میں آپ کو دوسرے کبوتر کی قسم بتاؤں تو اس کالا چنا کبوتر کا نام نسل ہے جو پورا سفید ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں پر کالے کالے دھبے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے کالا چنا کہا جاتا ہے سارے کبوتروں کی نسل اچھی ہوتی ہیں